जीअं त गूगुलु हिकु वॾो पलैटफॉर्म आहे जिते जॾहिं खां टेक्नोलॉजीअ में वॾी ही तरक़ी आई आहे त उन में गूगल ते हर कोइ कहिड़ी बि भाषा खे ट्रांसलेट करे सघंदो आहे ऐं उन खे बदले करे ॿी भाषा में खणी सघंदो आहे ऐं जीअं त उन में असां इंग्लिश भाषा खे हिंदीअ में कंवर्ट करे सघंदा आहियूं मराठी भाषा खे इंग्लिश में कंवर्ट करे सघंदा आहियूं इंग्लिश भाषा खे हिंदीअ में कंवर्ट करे सघंदा आहियूं तहड़ीअ ई तरह असां खे सिंधी भाषा खे इंग्लिश में कंवर्ट करण में घणियूं ई तकलीफ़ूं थी रहियूं आहिनि ऐं अगरि इन गूगुल पलैटफॉर्म ते असां खे सिंधी भाषा में कंवर्ट करण जे लाइ इंग्लिश खां सिंधी ऐं सिंधीअ खां इंग्लिश में कंवर्ट करण जे लाइ असां हिकु उहो पलैटफॉर्म ॻोल्हे रहिया आहियूं जंहिं में असां आसानीअ सां उन खे इंग्लिश खे सिंधीअ में कंवर्ट करे सघूं ऐं सिंधीअ खे इंग्लिश में कंवर्ट करे सघूं ऐं बदले सघूं ऐं उन जी माना समझी सघूं हिन जे लाइ हिकु ऐॾो वॾो पलैटफॉर्म खंयो वियो आहे जंहिं जे ज़रीए इंग्लिश टु हिंदी हिंदी टु इंग्लिश इंगलिश टु मराठी मराठी टु इंग्लिश ऐंड उर्दु टु इंग्लिश इंग्लिश टु उर्दु मां घणियूं ई भाषाऊं खयूं वेंदीयूं आहिनि ऐं असां उन जे ज़रीए असां आसानीअ सां उन अखर जी माना समझी सघंदा आहियूं तहड़े ई नमुने हिक अखरु सीट पैराग्राफ ऐं तहड़े ई नमुने असां हुननि खे समझी यां पढ़ी सघंदा आहियूं ऐं असां हुन जा घणा ई ब फ़ाइदा वठी सघंदा आहियूं ऐं असां जे उहे रोजमर्रे जी ज़िदगीअ में चंङा ई फ़ाइदा ॾेई रहिया आहिनि तहड़े ई नमुने असां खे गूगल जे ज़रीए हिकु अहिड़ो ट्रांसलेटर आहे जंहिं मां असां घणा ई फ़ाइदा वठी करे असां घणीनि ई भाषाउनि जी बदिली करे असां उन जा मतिलब समझी सघंदा आहियूं ऐं उन जो योगदान वठी सघंदा आहियूं तहड़े ई नमुने सिंधी टु इंग्लिश ऐं इंग्लिश टु सिंधी भाषा में असां खे इन में ट्रांसलेट करे इन जो फ़ाइदो वठी सघंदा आहियूं ऐं असां जो इन में ऐतिरो त सुठो योगदान आहे जो असां जीअं ई हिकु बि अखरु टाइप कयूं गूगल पलैटफॉर्म ते त असां खे आसानीअ सां उन जी माना ख़बर पहिजी वेंदी आहे ऐं उन जे लाइ बि घणीयूं ई कोशिशूं कयूं वयूं आहिनि सिंधीअ भाषा खे अॻिते वधाइण जे लाइ ऐं इन जो ॾाढो वॾो सुठो योगदान आहे